वक़्त सां गॾु सिंधी ॿोली वधण जे बजाए लॻे थो घटिजंदी थी वञे हूंअं त असांजी सिंधी ॿोली ॾाढी सुठी आहे सुहिणी आहे जीअं असां चवंदा आहियूं

पर हाणे छा आहे की ॿार इहा ॿोली सम्झी नथा सघनि छोकी असां माउ पीउ उन्हनि खे इहा ॿोलीअ जो अखर ज्ञान न ॾिनो आहे अखर उन्हनि खे नथा सम्झ में अचनि ॾाॾो ॾाॾी बेशकि उन्हनि सां ॻाल्हाइनि था पिया पर ॿार सम्झनि कोन था पिया इने करे ॾाॾे ॾाॾीअ खे बि अ अंग्रेजीअ में या हिंदीअ में थो उन्हनि सां ॻाल्हाइणो पए छोकी असांजी हाणे इहे जेके अखर आहिनि मिक्स थी विया आहिनि जीअं उन में उर्दूअ जा हिंदीअ जा अंग्रेजीअ जा शब्द मिली विया आहिनि हाणे इन में कसूरु असां सभिनीनि जो आहे असांजी पूरी पीढ़ीअ जो आहे जे जेके असां पंहिंजी इहा सुठी भाषा मिठी भाषा अॻियां नथा पहुचायूं ऐं जीअं असां हिन खे चवंदा आहियूं छेणो त हाणे चवंदा आहियूं गोबर जीअं चवंदा आहियूं पहिरों कुंडी हाणे चऊं था गमिलो जीअं सिंधी माण्हूअ जी पहचान थींदी आहे की उहो चवंदो आहे ॾहिकी जीअं ॾहिकी जेको चए उहो सम्झो पको सिंधी माण्हू पर हाणे असां ॿारनि खे या असां पाण बि असांजी उमिरि जा केतिरा ई माण्हू चवनि था ॾेकी ॾेकीअ जे बजाए असांखे चवणो खपे ॾहिकी इन सां ई साफ़ु ज़ाहिर थो थिए की असांजी सिंधी भाषा सिंधी ॿोली पुठियां थी खिस्कंदी वञे इन खे हाणे असांखे सरकार खे चवणो आहे की हीअ ॿोलीअ खे अॻियां वधायूं ॿारनि जे स्कूल में वॾनि वॾनि में या नंढनि नंढनि स्कूलनि में बि असांखे ॾाढा प्रोग्राम कराइणा खपनि जीअं सिंधी भाष सिंधी ॿोली असां अॻियां वधाए सघूं ॿारनि खे सिंधी अचे ॿारनि खे इन जे लाइ उन्हनि खे घणा ई इनाम ॾियूं जीअं मिली करे सभु इहा प्रयास कयूं की सिंधी ॿोली असांजी मिठिड़ी ॿोली किथे वञे न इहा अॻिते वधंदी वञे जय झूलेलाल